हांवें ऐमजॉन ऍपाचेर ओपो मोबायल मागयल्लो ताची डिलीवरी आठ दिसांनी दाखयताली पण दोन दिसांनीच तो मोबायल आयलो ताचे पॅकिंग खूब बरें आसलें बॉक्स पळोवन हांव खुबूच हॅपी जालो बॉक्सूज समज जर इतले बरें आसा जाल्यार मोबायल सुद्दाें कितलो बरो आसतलो